हमरा सभके गाँवमे तऽ अते बड़का हॉस्पिटल आर तऽ नहि छै लेकिन छोट मोट बीमारी जेना भऽ गेल बोखार लागल छै पेट दर्द करय छै तनि पयर हाथमे चोट लागल छै तऽ ई सभके तऽ इलाज भऽ जाइ छै लेकिन जादा जे बड़का बीमारी हो जाइ छै कहीं मानिके चलू जे किड किडनीमे तनि किडनी डैमेज छै तऽ उ बुझियौ हियाँ इलाज नहि होत अहाँके भेज देत बाहरे भेज देत हार्ट पेशेंट छियै उहो नहि अहाँके इलाज होत मानिके चलू बड़का बीमारीके अहाँके इलाज हियाँ होबे नहि करत ओकरा तऽ अहाँ सीधे बूझि जइयौ जे बाहरे आब जाइके पड़त अहाँके बजारे जाइके पड़त बजारेके हॉस्पिटलमे जाइके पड़त आओर बात ई है जे जाहोमे अहाँके बहुत दिक्कत होइ है जल्दी अहाँके न गाड़ी घोड़ा मिलत जाइ लै न जल्दी कोइ अहाँके साथे जाइ लए तैयार होत अगर जे अहाँ हॉस्पिटलो पहुँच गेलियै तऽ हुआँ ई छै जे हँ हॉस्पिटलमे अहाँ पहिले सभ किछु फॉर्म तॉर्म अर भरि दियौ ओहोमे दिक्कत होइ छै आओर पहिले तऽ फीस लअ लेत अहाँसँ जे ई चार्ज लागत उ चार्ज लागत तऽ बुझियौ जे बड़ा दिक्कत होइ छै लेकिन ई सभ अगर गाँवमे हो जाइ छै तऽ ठीक छै बढ़ियाँ छै लेकिन ई सभ फैसिलिटी हियाँ नहि छै